ایک دفعہ میں نیپال گیا ہوا تھا وہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہے مطلب چھوٹے کا مطلب ہمالیہ پہاڑ کے سامنے چھوٹے تو اس پہاڑ پہ چڑھنا تھا تو چڑھنا تو نہیں آتا تھا بٹ پھر بھی دل تھا کہ ہاں چڑھوں گا تو جب وہاں چڑھنے گیا تو گائیڈ ساتھ میں موجود تھے انہوں نے رسی بیلٹ ویلٹ لگائی اور پھر میں چڑھا اور چڑھ رہا تھا تو اس میں مطلب جوتے تھے نہیں پھٹ گیے تھے تو ننگے پیر چڑھنا پڑ رہا تھا تو اس میں جو مطلب چوٹیں لگ رہی تھی نا جو تکلیفیں ہو رہی تھی شریر میں درد وہ چیز بہت تکلیف دی بٹ پھر بھی چڑھنے کا شوق تھا اتفاق تھا پہلی دفعہ تھا اس لیے چڑھا بہت مزا آیا خوب مزے کیے وہاں پہ اور ساتھ میں ایک گائیڈ بھی تھے اتنا ڈر بھی نہیں تھا تو بہت مزے کیے ہم لوگ وہاں پہ اور اسی دوران تھوڑے درد تھوڑی بہت درد تو ہوئی بٹ مزے خوب لیے اور اتفاق تھا پہلی دفعہ تھا اسی دوران ہم پہاڑ پہ چڑھے تھے